जि'यां कि साढ़े एरिया च आर्ट एंड क्राफ्ट दा जेह्ड़ा ओह् बड़ा जैदा इंफूलैंस होई दा ते अजकल जेह्ड़ी जनानियां न ओह् बड़ा कम्म करा दियां अपने हत्थें कन्नै सलाई करदियां कपड़े सींदियां ते बुनदियां बगैरा करदियां सबैटर बगैरा बनांदियां ते ओह् बेचियै ओह्दे चा पैसे कमांदियां ते ओह् फिर अपने ओह्दे च लांदियां अपने कारोवार च अपने कारोवार च लांदियां ते ओह् शैल गै अपना घर शाह्र बनांदियां घर बाह्र बनांदियां अपना शैल ते ओह्दे कन्नै इकनामिक डवैल्पमैंट होंदी ते कन्नै जेह्ड़ी स्टेट बी ऐ ओह् ग्रोथ बी होआ दी कि कन्नै जेह्ड़ा बाह्र दा टूरिजम बगैरा औंदे टूरिस्ट बगैरा औंदे इधर माता बैश्नो ते होर बड़ी बड़ी सारी जगह मानसर बगैरा माता बैश्नो बगैरा साढ़ी स्टेट च ते ओह् बड़ा गै जैदा ओह्दे कन्नै होंदा आर्ट एंड क्राफ्ट होंदा ब्हारियां बगैरा बेचदे टोकरियां बनाइयै बेचदे ते एह्दा किश जैदा गै प्रभाव पौंदा टूरिजम बी सेल करदे शैल सेल बी होंदी कमाई बी शैल होंदी ते कन्नै डवैल्पमैंट ग्रोथ बी